हम जे छै घूमै फिरै लेल बेसी जाइ छी जहाँ तक हम अयोध्या गेल छी बनारस गेल छी काशी प्रयाग आओर देवघर तऽ हम सब साल जाइ छी आसिनमे ओहिमे पैदल सेहो बाबा धाम जाए पड़ै छै एक बेर हम बाबा धाम गेलहुँ रहै ओहिमे हम रस्तामे बहुत बीमारो पड़ि गेलहुँ रहै आओर फिर भी हम सब हमरा कहै जे काँवर लाब तू गाड़ीसँ चलि जा लेकिन हम कहलियै नहि गाड़ीसँ नहि जायब हम काँवर लए कऽ जाइब बाबाकेँ दयासँ ओ यात्रा हमरा याद यऽ जे हम चारि किलोमीटर तक चललाके बाद हमर तबियत जे रहै ओ पूर्ण रूपेन ठीक भए गेल आओर हम बाबा धाम बढ़िआँ जकाँ पहुँचलहुँ ओ हमर साहसिक यात्रा रहै